चुनाव जे दौरान त असांखे इलाही मुसिबतुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे हिकु त असांजे लाइ हू हितकार हूंदो आहे चुनाव देश जो नयो प्रधानमंत्री सांसद सभा सद जेको बि शइ जो चुनाव हूंदो आहे उहो त थींदो आहे त हुन में त देश जी तरक्की देश जो नएं कम जी शुरुआत थींदी आहे लेकिनि रस्तनि ते एतिरी भीड़ थी वेंदी आहे लाउडस्पीकरनि सां प्रकार प्रचार कंदा आहिनि त हुन में बि माण्हुनि जी ॿारनि जी पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब थींदी आहे रैल्यू कढ़ंदा आहिनि हुन में थोरो गुंदागर्दी बि कर थी वेंदी आहे सड़क ते मार पीट कंदा आहिनि पंहिंजे पंहिंजे पब्लिसिटी करण जे लाइ हिक ॿिएं खे नीचो ॾेखारण जे लाइ हिकिड़ी खेत्र में इलाही चुनाव वारा ईंदा आहिनि त हिकिड़ो माण्हू हिकिड़े खे पंहिंजे खे सुठो ॿुधाईंदो आहे त ॿियो वरी पाण खे सुठो ॿुधाईंदो आहे हिकु ॿिए जे मथां छीटाकछी कंदा आहिनि ही सभु शयुनि सां बि समाज ते बुरो असरु पवंदो आहे ऐं शोर शराबो प्र हुन में बि ॾाढो फ़र्कु पवंदो आहे